हमर खानाके टाइम भए गेलै हँ अहाँ जे अखन तक फोन केलहुँ जे मतलब हमर आ खाना भेज दिऔ अखन तक अहाँके नहि आयल हँ से किआ बताबुँ हम अखन तक भुखले छियै एकर कि कारण अछि